आमच्या गांवांतले लोक विजाचो वापर वेगवेगळ्या गजाली खातीर करता जेन्ना आमी शेतांत खंयच्या पोरस मळे लायतात तेन्ना आमी शेताक बां बोरींग बांय मारता आनी थंय तो पोरस शिंपपा खातीर वेगवेगळे ज्या तरेची सोय लागता ती म्हळ्यार आमकां चड करून विजाची गरज लागता आनी ह्या विजाची गरज म्हळ्यार थंय बांय मारली की थंय लायट बसोवपाचें आसता आनी थंय मोटर लावपाचो आसता मोटर लावन लायटी कनॅक्शन दिवचें पडटा आनी मागीर तें उदक वयर काडपाचें आसता नाजाल्यार आमी सगळें कांयच करपाक शकना एकादें तुवेंन शेतान एक गार्डन अशें केलें तर थंय त्या फुलां शिंपपा खातीर थंय तुका लायट जावं लायटीची गरज आसता कित्याक म्हळ्यार थंय लायट आसुकूच जाय आनी तें शिंपपा खातीर चड करून लायटीची गरज आसता आनी तें कनॅक्शन थिंग पा मेळपाक जाय आनी त्या कनॅक्शनांतल्यान मोटर चालू आसता मोटराचेर सगळें गजाली जाता